जी हाँ मुजे लगता है कि अगले दशक में बैंकिंग और बीमाकरण में कई बदलाव आएंगे जैसे कि बैंकिंग आगे जाके पूरी डिज़िटल इंडिया में डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि अभी जैसे हम कतारों में खड़े होते हैं हमें आगे जाके वो नहीं होना पड़ेगा जो काम हम पेपर से के माध्यम से करते हैं आगे जाके पूरा ऑनलाइन हो जाएगा पूरा मोबाइल और लैपटॉप में सिमट कर रह जाएगा बैंकिंग का औ बीमाकरण से का भी मुझे यही लगता है कि बीमाकरण में भी हमें आगे जाके पूरा काम दस्तावेज़ से उठकर मोबाइल में चला जाएगा क्योंकि हमें उसकी ई एम आई भरनी है तो मोबाइल से भरा जाएगी हमें कोई उसका सर्टिफिकेट लेना है प्रमाणपत्र लेना है तो हमें वो मोबाइल पे ही मिल जाएगा हमें कहीं भी जाकर या फिर कहीं खड़े होकर हमें बैंकिम या बीमाकरण नहीं करवाना पड़ेगा हमें बैंकिंग के सारे काम जैसे कि पैसे भेजना किसी से लेना किसी को उधार देना वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से हम सारे काम कर सकते हैं तो हमारे लिए आगे जाके ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम बैंकिंग और बीमाकरण जैसे काम आसानी से घर बैठके कर सकते हैं बिना किसी दस्तावेज के बिना किसी कतार में खड़े हुए बिना कहीं अपना टाइम वेस्ट करे बिना किसी एजेंट के जैसे कि अभी हमें एजेंट का सहारा लेना पड़ता है हमें अगर अकाउंट खुलवाना है तो हमें एज़ेंट का सहारा लेना पड़ता है लेकिन आगे जाके हम घर बैठ के अपना अकाउंट खोल सकते हैं ए टी एम मंगवा सकते हैं हम घर पे ही पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये बैंकिंग में आसानी से हो जाएगा